جی آپ ٹیکسی ڈرائیور بول رہے ہیں کیا میں نے آٹو بک کی تھی تو پھر وہ اتنی لیٹ آئی تھی جہاں پہ مجھے جانا تھا میں صحیح وقت پہ بھی نہیں پہنچ پائی تھی اُس نے اتنا لیٹ کر دیا تھا اور میرے سے زیادہ پیسے بھی لیے تھے اور لیٹ بھی آئی تھی ساتھ ساتھ وہ اور اُن میں ٹائم سے وہاں پہنچ بھی نہیں پائی وہاں پہ میں میٹنگ اٹینڈ بھی نہیں کر پائی اور وہ میرے سے زیادہ پیسے مانگ رہی ہے آپ اِس ٹیکسی کو رد کردیں آج کے بعد میں کبھی آپ کی اِس میں بک نہیں کرواؤں گی آپ نے میرے سے زیادہ پیسے لیے ہیں میں اِس پہ سخت کارروائی لوں گی میں پولیس تک یہ خبر پہنچاؤں گی کہ آپ نے میرے سے زیادہ پیسے لیے ہیں آپ میرے پیسے لوٹا دیجیے واپس ورنہ میں پولیس کو پولیس میں درج کرواؤں گی آپ کی خبر